मेरा कवाशन ऐ कि जेह्ड़े ग्रांऽ बिच्च लोग रैंह्दे रूरल प्रावलमें दा फेस करनां पौंदा केह्ड़े केह्ड़े चैलेंजिस फेस करनें पौंदे केह्ड़े केह्ड़े टैकनॉलजी कशा दा दूर न में सनानी मतलव जेह्का इक ग्रां दे लोगें दा जीवन बड़ा कठन जीवन उंदा उनेंगी बड़ा चल्ली दी समस्या टाईम पर लाईट नी आनी उनें इन्नी जादा लाईट नी आनी जियां कि ते पानी दी बी बड़ी जादा समस्या जिसलै बरखां होनियां न दरियां च ते दरिया च रुढ़ी जंदियां पाईपां बी ते उनेंगी अच्छा ते पानी नेनां हूरा दूरा दा पानी लैने भिरी घर चलाने सवेरै उट्ठियै पानीं लैनें ग्रांऽ बिच्च ते हर इक चीज़ दा स्कोप होंदा हून जियां कि शैह्रैं बिच्च हर इक चीड़ दा स्कोर होंदा आन लाईन कुश बी चीज़ आर्डर करो पर ग्रांऽ दै लोकें गी कुदै जाना होऐ पैद्दल जाओ गड्डी पकड़ो फिर उत्थें कम्म करो फिर पैद्दल आओ धुप्पा गी ग्रांऽ दे लोकें गी बड़े सारे चीजां फेल करने फेस करनियां पौंदियां अपनै बिच्च जियां प्रावलमां उंदे बिच्च मतलव कि मेजर टैकनिकल इशू रूरल एरिया बिच्च ऐ कि उंदा हून सनानी में बी इक ग्रांऽ दी रैह्नें आह्ली ऐं उत्थैं ग्रांऽ बिच्च गड्डी दा कोई साधन नी ऐ असेंगी दो किलो मीटर पैद्दल चलगे अपने स्कूल जाना कालेज़ जाना फिरी आना धुप्पां बी लग्गदियां इन्ना कुश होंदा असैं फिर बी जाना पौंदा साढ़े ग्रांऽ बिच्च पानीदी बी बड़ी समस्या ऐ और होर बी निक्कियां निक्कियां बौह्त समस्यां न पर असैं सनानियां कोह्दै नैं न ग्रांऽ दी जिन्दगी जीना असान नी ऐ जियां कि शैह्रें ग्रांऽ बिच्च सब कुश मतलव तुसें गी नैचुर्ल चीज़ थहोंनी ऐ पर जियां हून किसानैं असैं लोकैं हून असैं लोकैं पैदा करनियां असैं लोकें गी पता होंदा असेंगी टाईम पर लाईट नी आंदी हून गर्मियें दे दिन न हून असेंगी लाईट पूरा पूरा दिन लाई नी आनी लोकैं बहूटैं खल्ल बेहियै दिन कट्टनें बाह्रैं इन्नी जादा गर्मीं शैह्रैं च तां लोकैं इन्वेट्र लादे ए सी लवाए दे ग्रांऽ बिच्च कोई इन्नी जादा फैसलिटी नी होंदी फिर बी लोकें गी रैह्ना पौंदा उत्थें जीवन बड़ा जादा मुशकिल होंदा ग्रांऽ दे लोकें गी बड़े सारे चीजें दा ओह् करनैं पौंदा फेस कन्नै फेस करनें पौंदा मतलव कि कोई सकीम अवै ग्रांऽ दै लोकैं तका ओह् बी नी पुज्जी पांदी जेह्ड़े बड्डे बड्डे शैह्रें दे लोग उनेंगी समझी लैंदे असेंगी ते ग्रांऽ दे लोकें गी इस चीजें दा बैनिफिट गै नी होंदा अस दुऐं आस्तै कम्म करनें अपनैं आल्तै कुश बी नी ग्रांऽ दै लोकें दा जीवन कोई जीना इन्ना जादा आसान नेंई ऐ जिन्ना कि बाकी समझदे असेंगी हर इक चीजें दा ओह् करनें पौंदा फेस करनें पौंदा हर इक परेशानियां फेस करनियां पौंदियां